प्रणाम सर हूँ की भेल ठीक छै तऽ ओहिके लेल बजाउ अहाँ पैरेन्ट्स सबके खबर करियौ सबके खबरि कऽ कऽ हुनका सबके हँ तऽ ठीक अइ अहाँकेँ विचार हमरा पसन्द अइ ताहि लए अहाँ गार्जियनके बजाउ पेरेन्ट्सके बजा कऽ सबके सूचना दियौ आ सूचना दऽ कऽ ओहिहिसाबसँ ऽ सबके बजा कऽ प्रतियोगितामे भाग लेबऽके लेल कहियौ ठीक छै तऽ ओहिके लेल सब गार्जियनके पैरेन्ट्स के सबके खबर कऽ देलियै यऽ सब अबैत छै सब एलाके बाद जेना जे होयतै सबके भाग लेबऽके होयतै तऽ सबके भागमे सबके नाम लिख कऽ सबके खबरि करू आ एहिठाम रामजानकी महाविद्यालयमे खेलाएल जयतै हूँ हूँ कि

ठीक छै सब गाम खबरि होइ दियौ सबके खबरि भेजबा कऽ सबके बात व्यबस्था कऽ कऽ अबैत छियै आ ओहिके तैआरी करू तैआरी कऽ कऽ बात व्यवस्था बना कऽ राखू बात व्यवस्थामे जेना जे होयतै व्यवस्था कऽ कऽ ओहिके काज कयल जयतै ता ओहिमे साफ सफाइ कराउ ठीक छै ठीक बहुत नीक व्यवस्था अइ बहुत नीक व्यवस्था हम सबके कहि देने छियै सबके गार्जियन सब अबैत छथि सबसँ विचार कऽ कऽ सब विद्यार्थीके नाम लिख कऽ मैदानके साफ सफाइ करा कऽ सब व्यवस्था चालू राखू